नमस्ते भैन जी बस ठीक तुस सनाओ किश नि बैठे दे चाह् शा पिया दे न तुस पियुड़ी में सोच्चा दी ही चलो कईं घुम्मने चलने आं केह् खेआल ऐ तुंदा में सोचेआ हा हून तुंदे बच्चें बी छुट्टियां औनियां ते साढ़े बच्चें गी बी छुट्टियां ते चलो कईं घुम्मने घुम्मी औंदे न में सोच्चा दी ही जैदा निं पर दस पंदरां दिन दा टूर होना चाहिदा केह् खेआल ऐ तुंदा हां में गड्डी करनी आं ते में तुसें पूरा श्डयूल बताई ओड़गी ते तुसें किश निं करना बस तुसें गड्डी आह्ला दिक्खी लैएओ ते रुट्टी छुट्टी दा बी तुस सनाई ओड़ेओ कि कि'यां करियै कि'यां खानी कि'यां नेईं में सोच्चा दी ही उत्थै चलने आं हिमाचल आह्ले मौसम बी बड़ा खरा ऐ उप्परा इत्थै गर्मियां पवै दी उत्थै चलो बर्फ दिक्खी औगे फोटो शोटो खि खिचवाई औगे इ'यां शैल करियै दस पंदरां दिन शैल अग्गें पिच्छें घुम्मी औगे तुसें कोई आपत्ति ते निं ना ऐ और सनाओ किन्ने किन्ने दिन दी छुट्टी ऐ तुसें चलो कोई गल्ल निं पंदरां दिन अस मजे करियै औगे ते इक बारी में इ इ'नें बी पुच्छी लैगी ते फ्ही तुसें फोन करगी ठीक ऐ जाने आस्तै चलो ठीक ऐ फिर तुस करो अराम